नमस्कार सर सर हम आप ही की बग़ल में आए हुए थे पता लगा जो आप सब्ज़ी का खेती करते हैं तो थोड़ा सा रेट भाव कर लेते तो हमें भी जी तो अभी सर क्या क्या आपके उप यहाँ उपलब्ध है जी जी जी अच्छा सर सर मटर अभी निकल रहा है आपके पास तो मटर सर कैसे अभी जो आप दे रहें हैं चार हज़ार का है इसका हाँ सर तो हम तो मान लीजिए कि आपसे थौक ख़रीदेंगे तो उसमें सर थोड़ा सा रेट का देख लीजिएगा क्योंकि हम लोग तो थौक लेकर थौक ही मार्केट में बेचते हैं

जी तो सर अभी मटर सर थौक में क्या रेट लगा दीजिएगा हमको नहीं सर पैंतीस का रहने दीजिए

तो सर हमको भी हमको भी सर गाड़ी भाड़ा लगेगा फिर लेबर चार्ज लगेगा रास्ते में सर ख़र्च लगता है तो वह सब देखते हुए सर पैंतीस रुपये लगा दीजिए अरे नहीं सर अरे हम लोग भी मान लीजिए आप ही के बदौलत ना जी रहें हैं खा रहें हैं उसी पर सर देख लीजिए सर तो सर हम भी आपको जीन कहाँ नहीं जीने दे रहें रहे आपसे तो हम जी रहें तो आपको कैसे नहीं जीने देंगे उसमें सर देख लीजिए ना अपना अरजेस्ट कर दीजिए छत्तीस का सर लगा लीजिए छत्तीस का कर लीजिए सर अच्छा सर अभी बीन्स भी आपके पास उपलब्ध है तो सर बीन्स का क्या रेट लगाते हैं अभी थौक में बत्तीस का लगाइएगा सर उसमें भी सर ज़रा जो अड़जेस्ट होता है उसको अरजेस्ट कर लीजिएगा रेट में क्योंकि हम तो सर देखिए मेरी खुली बात सुन लीजिए मैं जो भी होगा तो हम कुंटल दो कुंटल रही जो आपके पास दस कुंटल एवेलेबल होगा अगर आपके बग़ल में किसान वग़ैरह और हैं जो देने वाले हैं तो इकट्ठा करके हमको दे दीजिए जी बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है सर तो हम आपसे आज मिलते हैं और होगा तो कल जो भी होगा वह फाइनल करके डिलेवरी कर लिया जाएगा जी जी सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत